हमर सबके पसंदीदा खाना जे यऽ से जादातर पसन्द करै छी मटनके जेकरा कि मासु ओ कहल जाइ छै मीट कहल जाइ छै आओर अलग अलग भाषामे सब चीज अलग अलग कहल जाइ छै तऽ एकरा हमसभ जादा पसन्द करै छी आओर ई जे छै से सस्ता सुविधा मे मिलऽ जाइ छै हमरा शरीर के लिअ सेहो फायदा करैया आओर कियाकि ब्लडो के साफ करैया आओर मीट सब जे छै से हमरासभ के लोकल मे एवेलेबल भऽ जाइ छै जेना बत्तख के मीट भेल मीटो बहुत प्रकार के होइ छै जेना बत्तख के मीट भऽ गेल खस्सी के मीट भऽ गेल चिरई के मीट भऽ गेल ई सब जे मीट छै से सब के अपन अपन टेस्ट के हिसाब सॅं तऽ हमसभ मासु बचपन सऽ खाय एलहुॅं है तऽ आओर सस्ता सुविधामे मिल जाइ छै तऽ एहि लऽ कऽ जे छै से मीट हमरासभ के पसंदीदा खाना भऽ गेल आओर से एवेलेबलो भऽ जायछे